दानि जुगाव गामिफ्रावबो आबाद मावग्रा नागिरनानै मोननांगौ बिराद गोब्राबखासै आरो मानो होनब्ला मावग्रा मानसिखौनो नागिरनानै मोनला माने बयबो बेस्थ' जाबाय आरो जुदि नोङो सोरबा गोरों मानसि खामानि मावग्रा जुदि मोनदोंब्ला बेखौ नोङो माने बेखौ नोङो मोनोब्ला बेखौ ओरैबायदि माने लाखिनांगोन लाखिनांगोन आरो माने माने बिनि माखासे बेहा जुदि गुबुनाव खामानि दंब्ला एबा माखासे माने माबा दङब्ला आरो बेखौ नोङो बुजाय आजायब्लाबो नोङो खामानि गोरों मानसिखौथ' नोंं हगारनो हाया आरो दानि जुगाव नोङो खामानि मावग्राखौ मोननांगौआबो गोब्राब मावग्रा मानसिखौ मोनबायानो नोङो मोननानै जि बिखौ हगारहरफिननांगौआ बिराद गोब्राब हगारहरफिनोब्लानो नोङो मावग्रा मानसि मोनखाला दानि जुगाव माने मोननांगौआनो बिराद गोब्राबखासै आरो दानि जुगाव नोङो हाजिराफोरखौनो होन नोङो सानसेयाव नोङो दा थिनस' सारिस' सारिस'नि खमैनो मोननो नागिरला सोरबाथ' फास्स' गाहाम बियो होमब्ला नोङो बे गामिनि माने मावनो गोरों मानसिखौ नोङो नोङो पन्सास टाका सायेत टाका बारा होनानैबाबो नोङो बेखौ लाखिनांगोन आरो माने बिनि बियो बिनो नोङो मोजां जाहोनांगोन आरो बबेबा समाव बियो जुदि आं दसे जिरायनो आं इसे मेंनाय मोनदों होनबा नों जिरायहोनांगोन बेखौ माने मोजां माने बेब'हार खालामनांगोन आरो होम्बासोना नोंनि बियो नोंनियाव थाबाय थागोन आरो गुबुनफोरनो नोङो हाजिरानि दानि जुगाव हाजिरानि दामाबोथ' नोङो माइ गायनाफोरखौ होन नों हिनजावफोरनि माइ गायनाय हाजिरा नोंहा आरायस' तिनस' जाबाय हौवाफरोनि आलि खोनाय खोथिया रोगानाय बेफोरबायदि हाजिराया एबा बारि एवस्रांनाय बेफोरबादि हाजिरा नोङो सारिस' गाहाम जाबाय होम्बा नोङो बै खेथि मावनो गोरोंथार नोङो दा न'आव मा मा खेथि मावगोन नोङो मैगं गायनायावनो होन आलुखौ बोरै गायो बबे समाव गायो बबे समाव माने आलि खोनांगौ बबे समाव मुलि सारनांगौ बेफोरबादि खामानि मावनो गोरों मानसिखौ नोङो माने थायसे थायनै बारा होनानैब्लाबो नोङो लाखिनांगोन आरो होम्बासोना बेयो मावग्राया मोजां मोननानै नोंनाव मावगोन थालांगोन आरो बे मावोब्लासो नों माने नोंहाबो मुलाम्फा जागोन आरो नङाबा नोङो हा हु थानानैब्लाबो नोङो जुदि मावग्रा मानसि गैयाबा आरो मावग्रा मानसिखौ माने आजिखालिथ' गोरोंआनो गैलानो खामानि मावनो गोरोंआनो माने नागेरनो थाङोब्ला गोबां खस्थ' नोङो गामि गामि नों नागेरहै मावग्राखौ नों मोना माने बेनि थाखायनो जुदि बोरैब्लाफोर जुदि नोङो खामानि मावग्रा नोंनाव दंखायोब्ला एबा बबेनिफ्रायबा मोनबोयोब्ला माने नोङो बेखौ मोजाङै बुजायनानै नांगौबा नोङो माने बिनि थायसे थायनै फैसा हरगोरनानैब्लाबो नोङो बे मावग्राखौ लाखिनांगोन आरो धर बि बे मासाव न'आव असुबिदा जादों आंनो इसे फैसा नांगोरगौमोन माने न'आव असुबिदा जादों होनोब्लाबो नोङो माने इसे हरसनानैब्लाबो नोङो बे मावग्राखौ लाखिनांगोन नङाब्ला बे मावग्राया थाङोब्ला नोंनाव नोंनाव सोर मावगोन आरो दानि जुगावथ' मिन्थिखागौ खामानि मावग्रा नागिरनानै मोननांगौआ बिराद गोब्रासै बिनि थाखायनो जोङो दा मावग्राफोरखौ बेफोरबायदि माने मोजां बुजायनानै मोजां बेब'हार दिन्थिनानै जोङो मावग्राखौ लाखिनांगौ खारन मावग्रा मोननांगौआ बिराद गोब्राबसै आजिखालि बेखिनियानोसै आरो